बूढ़ा सभ आदमी चारि गो पाँच गो बैठिके सभ हँसी मजाक करलक खैनी खएलक ताश खेललक अपन मनोरञ्जनके लिए बजार हाट जाइ छै बैठल रहै छै कभी खेत पथार चलि गेल कभी बूढ़ा सूढ़ा लोक हँसी मजाक करलक कभी मुँहो ठुट्ठी कै लेलक बूढ़े आदमी होलै तऽ किछु भी ओ करि सकै छै कभी रुसिओ गेल कभी बढ़िओ मतिमे रहै छै बूढ़ा आदमी कभी मतलब खएलक कभी नहि खएलक कभी मतलब कभी कहैँ चलि गेल कभी कहैँ चलि जखनिए बूढ़ा वृद्धा आदमी भै गेलै तखनिए ओकर कोइ गारण्टिए नहि रहै छै कभी हिते लताके चलि गेल बूढ़ा आदमी कभी अपना घरे ग्राममे रहल कभी कनहो बैठल रहल ओकर कोइ नियमे नहि रहै छै कहाँ रहिए नहि रहिए ओकर कोइ लिमिट नहि छै बूढ़ा आदमी कभी दोस्तयारिए तरफ रहल कभी खेते पथार चलि गेल कभी मतलब बजारे हाट चलि गेल कभी दुइ चारि गो बूढ़ बूढ़ा बैठिके अपन मे हँसिए ठट्ठाली करलक कभी ताशे खेललक कभी खैनिए खाइ कभी किछु भी करि सकै छै बूढ़ा आदमी छै अपन कभी कहीँ यज्ञ उज्ञ होइ रहलै कहीँ शिव चरचा होइ रहलै वहाँ जाके अपन बैठि जाइ छै अपन सुनैत रहै छै कहीँ रामधुनी होलै वहाँ जाके बैठि रहै छै अपन खुशीमे लागल रहै छै बूढ़े आदमी होलै अपन वा कि करै छै अपन बाल बच्चा करैवला होइए गेलै ओकरा कि लेना देना छै अपन बैठिके दिन गुदस बूढ़ा आदमी चारि गो पाँच गो अपन जुटिके इएहसब करलक कभी लड़ाइओ फसै देल कभी अपन किछु भी बोलि दै छै ओकर कोइ लिमि लिमिटे नहि रहै छै कि कि बोलिए नहि बोलिए ओकर कोइ नियम नहि रहै छै बूढ़ा आदमीके बूढ़ा आदमी कभी रुसिए गेल कभी किछु भी करि सकै छै बूढ़ा आदमी अपन कभी बैठले रहल कभी सुतले रहल ओकर कोइ नियमे नहि रहै छै बूढ़ा आदमीके कभी खएलक कभी नहि खएलक कभी बैठले रहल इएहसब बूढ़ा आदमी बुजुर्ग आदमी अपन करैत रहै छै